हॅलो हां हॅलो हां आं आमी सगळे तरेच्यो भाजी विकतात म्हळ्यार आतां बटाट आसात कांदे आसात गाजर आहा तुमका खंयचे जाय आसले पिकयता आमी टमाट पिकयतात तसली भाजी म्हळ्यार आमचे कडेन तांबडी भाजी आसा मागीर मुळो आसा तशें करून तुमकां जाय तें तुमी सांगात आमी तुमकां उपलब्द करपाक शकतात तें आमचें लोकेशन हांगां पैंगीण तुमकां जर जाय जाल्यार आमी घर तुमकां जाय जाल्यार आमी तुमगेर होम डिलीवरी दिवपाक शकतात हय हय तुमी तुमगे ऍड्रॅस दियात आमी हाडून पावोवपाक शकतात थंय कितल्याची अशी ऑर्डर जाय ती तुमी आमकां सांगात ना ना ना ना ना ना आमी सगलीं अशें करून यें घेतात पॅकेजींक करतात पुराय तें सगळें धुंवनच फ्रॅश म्हाल आसता तो आमी विकतात हां हां बरें सांगू तांबडी भाजी आसा वालीची भाजी आसा मागीर मुळो आसा गड्डो आसा चिरकोय बी आसा हय हय तें आसात ऍवेल्हेबल बरें बरें हां तुमी व्हाॅट्सऍपाचेर धाडटले बरें बरें थँक्यू